आंहा मानि बिनानाव बिनानावा साथाम ओमफ्राय फंबाय सासे आंनो देरसिन आरो ओमफ्राय बिदिनो मानि गोरोबनाय फ्राबो बिदिनो जुदा जुदा गोरोब जोबा मानि मोखां गन्थंफ्राबो जेन'बा जुदा जुदायानो ओमफ्राय बिदिनो आखल आखुफ्राबो इदिनो जुदा जुदा जायो मानि माखासे मोनसे मोननैया गोरोबो ओमफ्राय गासिबो गोरोब जोबा आरो माखासे फाराग दङ जेन'बा आरो जेन'बा फरायनायनि बेलायावबो सोरबा बांसिन आरो सोरहाबा जेन'बा फरायनाया खमसिन खमथार बेफोरबायदि आरोखि बेबादिनो सोरबाना जेन'बा रागा बुर्जा सोरनाबा रागा गैया सोरनाबा जेन'बा मावनाय दांनायाव बो सोरहाबा गोख्रै मानि सोरनाबा दावरा दावरि जेन'बा थाब थाब जायो जाहैबाय ओमफाय आरो सोरनाबा जेन'बा लेजि मानि लासै लासै मानि खामानिफ्रा मानि एरजाया बेफोरबायदि आरोखि फरायनायनि बेलायावबो ओमफाय बिदिनो जेन'बा दानाय लुनाय जेन'बा सि दानाय लुनाय ओमफाय बिदिनो संनाय खावनायाव बो सोरहा सोरनाबा जेन'बा साबसिन जेन'बा संनाय खावनायावबो सोरहाबा गोरोंसिन सोरहाबा रोंङा सोरहाबा बबेयावबा बांसिन माबा दङ इकस्फिरियेन्स दङ बा सोरहाबा बबेयावबा खम बेफोरबादिनो आरो बिब' बिनानाव फंबाय बेफोरनि गेजेराव हाय मानि एसे एनैया फाराग दं आरोखि